हाँ हम चार भाई बहनें हैं दो भाई दो बहन और मेरी बहने पढ़ने में काफ़ी होशियार हैं और मैं भी उनकी तरह पढ़ने में काफ़ी होशियार हूँ पर मेरी बहन काम ज़्यादा करती हैं और मुझसे काम करने में बहुत तगड़ा आलस आता है इसलिए मैं काम नहीं कन पाता और मेरी बहन हैं वो घर का काम करती हैं उससे उनको सुकून मिलता है और मुझे घर का काम करने में सुकून बिल्कुल नहीं मिलता खेल कूद में मैं मेरी बहनों की तरह ही हूँ मेरे भाई बहन उनकी तरह ही मैं खेल कूद करता रहता हूँ और उनसे अलग मैं बाहर जा के भी खेलता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं मैं कुछ काम करने में और घरवालों के आज्ञा न मानने में हीं उनसे अलग हूँ क्योंकि वो घर वालों की मानते हैं मैं नहीं मानता